हैलो ठीक ठाक अज्ज कियां करी ओड़ेआ तुसें फोन एह् खरा कीता मड़ो होर ठीक ठाक नी अच्छा केह्दा आ मड़ो आमीं इयै सोचा दी ही की असें बी करनी ऐ थोह्ड़ी ते सनाओ भी एह् किन्ना किन्ना खर्चा होंदा अच्छा आं पता मिगी लोकें दा झट्ट अंदरै गी झांकदे लोग आं आं निक्के निक्के जागतें गी मड़ो किन्ना सांभना ऐ कोई निं तुस बी चढ़ाओ ते असें बी सोचे दा थोह्ड़ा जेहा इयै नेहा कम्म करना ते अस बी चढ़ाई ओड़गे थोह्ड़ी जेही उप्परै ई कन्ध थोह्ड़ा जेहा औल्ला होई जा नेईं तां लोग झट्ट दरोआजै कश दिक्खदे रौहंदे ते इंया कोई दिवार होऐ ते थोह्ड़ा ओह्ल्ला रौंहदा आं इयै गल्ल ऐ आं मड़ो बथ्हेरे औंदे आं आं स्हेई गल्ल ऐ जरूर अंदर बाहर कोई समान पेदा होऐ ते ओह्दी भी राक्खी गै रौहंदी गेट लग्गा होऐ तां ते कोई बाहर रेही जा समान तां लोग झट्ट चुक्की लेई जंदे आं स्हेई गल्ल ऐ दिक्खो आं ते सुनेआ बी होना कि चोरी होई पिच्छें जेहा ते ओह्दे कशा बाद च भी असें सोचेआ एह् में हा थोह्ड़ी कन्ध चाढ़ी ओड़चै उप्परै ई तां खरी ऐ चलो ठीक ऐ फिर खरी खरी भी तां